ہیلو اے کاکا دی ہٹی سے بول رہے ہیں مجھے کھانا بک کرنا ہے میرے پاس ذرا گیسٹ آئے ہوئے ہیں میں ان کو لے کے جا نہیں سکتا وقت بھی نہیں ہے اتنا اور مجھے اور بھی کچھ ضروری کام ہیں لہٰذا آپ میرے لئے ایک مٹر پنیر اور ایک دال پراٹھا اور ایک جو ہے مکئی کی روٹی اور راجمہ اور دال مکھنی یہ چیز جو ہے پیک کر دیں میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں میرے ایڈرس پہ بھجوا دیں